عموماً میں کتابیں اپنے نزدیکی بک اسٹور سے خریدتا ہوں جہاں ہر طرح کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں اگر ہم چاہیں اس جگہ سے تو نئی کتابیں بھی لے سکتے ہیں اور پرانی کتابیں بھی کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ مطلوبہ کتاب اس جگہ پہ دستیاب نہیں ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں دور کی دکانوں پر جانا پڑتا ہے میں نیا بازار کی کئی ساری کتابوں کی دکان کو جانتا ہوں جہاں نئی کتابیں اور پرانی کتابیں بہت ہی مناسب قیمت پر دستیاب ہے

دلّی میں بہت ساری کتابوں کے میلے بھی لگتے ہیں جہاں سے میں کثیر تعداد میں ناولس اور کتابیں بہت ہی کم قیمت پر خرید کر لایا تھا اور نئی کتابیں پرانی کتابیں دونوں ہر جگہ دستیاب ہیں